हैल्लो नमस्ते केह् हाल चाल ऐ अस अस बी ठीक और हट्टिया गै ओ हां ते ओ महां डिस्पोजल आए थुआढ़े हट्टिया कोई मैं ब्याह् आस्तै लोड़दा हा समान थोह्ड़ा नेईं ग्लास लोड़दे हे प्लेटां बी चली जन्दियां हां बड्डियां निक्कियां प्लेटां फंक्शन चला दे घर निक्के मोटे ते महां डिस्पोजल बिच गै लैने आं ओह्के कु'न धोंदा र'वै फ्ही

हां ते फ्ही उ'ऐ ही आक्खा दी महां फ्ही तो मैं लैने न ओह् डिस्पोजल और ग्लास निक्कियां प्लेटां बड्डियां प्लेटां कटोरियां कटुरियां बी होंदियां

हां ते फ्ही मैं औना कदूं आवां अ'ऊं

हां ज्यादा ज्यादा गै लोड़दा

तुस होम डिलीवरी करदे ते घर गै भजाउड़ेओ ते फ्ही मैं पैसे देऊनी आं तुसें आनलाइन गै

हां